ॿ ॾिसंबर उणिवीह सौ ॿाहठि सोरहं नवंबर उणिवीह सौ सठि सत नवंबर उणिवीह सौ अठासी चोॾहं अगस्ट ॿ हज़ार वीह ॿ अक्टूबर उणिवीह सौ सतासी